हा मां किशोर खेमानी चेंबूर मां थो ॻाल्हायां नवजीवन सोसाएटी बिल्डिंग नंबर उणिवीह रूम नंबर तेरहां मुंबई सेवनटी फ़ॉर तव्हां हिन में लोगिन त हूंदो ई मूंखे न चई बजे उबेर जी गाॾी खपे फ़ॉर विलर छाकाणि त मुंहिंजे पंजे खां साढे पंजे पॻिड़ियूं आहिनि त मूंखे हुन टाइम ते पहुचणो आहे त हिन करे मां तव्हांखे चई बजे कयो छाकाणि त मूंखे वञण लाइ बि कलाक लॻंदो त आसे पासे में कई गाॾी वाॾी तव्हां वटि आहे त मूंखे तव्हां जल्दी में मोकिलो छाकाणि त मूंखे हुते टाइम ते पॻिड़ी ते पहुचणो पवंदो पॻिड़ी जो ख़बर अथव टाइम ते पहुचणो पवंदो आहे त हिन करे तव्हां टाइम ते मोकिलियो ऐं जेको बि तव्हांजो गाॾी नंबर आहे उहो मूंखे मोकिलियो ऐं जेकी पेमेंट आहे मां हुनखे तव्हांजे बंदे खे करे छॾिंदुमि ऐं प्लीज़ जल्दी खां जल्दी सुठी गाॾी मोकिलिजो ऐं वॾी गाॾी मोकिलिजो हलंदो त जीअं बि मां वञा त जल्दी पहुचणो ऐं सुठो ड्राइवर मोकिलिजो ठीकु आहे सर थैंक्यू वेरी मच